ہم اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی کے لیے زیادہ تر دوسروں پر انحصار کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ صاف کر دو وہ صاف کر دو صاف کرنے والے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کرتے ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی تھوڑا سا خیال رکھیں اور کہنا چاہیے جو کچرا پھینک دیتے ہیں آس پاس کے پڑوسی ان سے منع کرنا چاہیے ان سے کہنا چاہیے بہت اچھے انداز کے اندر کہ بھائی یہاں پر کچرا مت پھینکو یہ ہمارے لیے سب کے لیے نقصان دہ چیز ہے تو مطلب جتنا بھی کچھ ہوتا ہے کبھی کسی کسی سے کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کو تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہمارے پاس آس پاس کی صفائی کر دو تو اس طرح سے ہم اپنے آس پاس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور ہم کو رکھنا بھی چاہیے اور صفائی ستھرائی کے اگر مطلب پہلو سے دیکھا جائے تو ہماری بہت زیادہ لاپروائی ہے یہ لاپروائی ہماری نہیں ہونا چاہیے اور اس سے تمام بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور بہت نقصانات اس کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اس سے ہم کو بچانا ہے اور اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھانا ہے